मैंने एक राजस्थान लेवल पर एक प्रतियोगिता जीती थी डांस की तो ये मेरी सब से अच्छी उपलब्धि रही है और मुझे इस पर अपने आप में गर्व भी महसूस होता है कि मैं मेरी जो शुरू से जो पसंद रही है नृत्य की इन सब में मैं अच्छा कर पा रही हूँ और मुझे कुछ उपलब्धि भी मिली है तो मुझे इस बात पर एक सम्मानजनक गर्व महसूस होता है ख़ुद के लिए तो ये मेरे लिए सब से अच्छी बात है मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है